नमस्ते हमको गाड़ी चाहिए कानपुर के लिए कानपुर घूमने जाना है होंगे यही कोई आठ दस लोग जाना तो कल है यही कोई मतलब कि दस वस बजे तक ओ बच्चे तो सिर्फ़ इससे वही परेशान होंगे चार बच्चे हाँ और चार लेडीस हैं हाँ और तीन ठो मतलब कि जेन्ट्स हैं हाँ हाँ बुकिंग चाहिए बुकिंग अभी इतनी दूर जाएँगे तो समझ लीजिए कि फिर

दस बजे तक निकलेंगे

आपको जाना है शिव मंदिर है बजरंग बली की हाँ वहीं जाएँगे हाँ हाँ पनकी में हाँ हाँ पनकी स्टेसन से आगे है भैया पास ही में पड़ेगा वहाँ से करीब तीन चार किलोमीटर है वहीं बजरंग बली के मंदिर में जाना है वहाँ के बाद हमें जय शिव मंदिर जाना है वैसे ही घूम घूमते टहलते शाम तक आते हैं और कितने तक रेंज में हो जाएगी हाँ हाँ तो ठीक है हम तीन चार हज़ार रुपये आपको देंगे तीन हज़ार या फिर चार हज़ार तो ठीक है फिर हम लोग सुबह में ना हो कर शाम ही को निकलें दस बजे ताकि सुबह मतलब की पहुँचें रहें वहाँ घूम टहल कर शाम तक घर आ जाएँ स्कूल जाएगी